اب وقت جو ہے آ گیا ہے فوٹو گرافی کا اب کہیں فنکشن ہوتا ہے یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو آدمی جو ہے موبائل سے ہی سیلفی لیتے ہیں اور فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور جو ہے جہاں بھی کہیں گھومنے پھرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں آدمی تو اپنا سیلفی لیتے ہیں فوٹو بناتے ہیں اور جو ہے اچھا لگتا ہے اور سب فیملی رہتے ہیں سب فیملی ممبر رہتے ہیں اور جو ہے سیلفی جو ہے سب مل کے لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت بہتر لگتا ہے کیا ہے کہ پورے فیملی کے ساتھ جو ہے کہیں بھی اب تو انسان کے پاس سب کے پاس موبائل ہو گیا ہے اور موبائل سے ہی سارا کام جو ہے ہو جاتا ہے باقی جو ہے سیلفی ولفی کا بھی جو کام ہوتا ہے اب اتنا کیمرہ کا بھی ضرورت نہیں پڑتا ہے لوگ موبائل سے ہی جو ہے سیلفی لے لیتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں کہیں بھی تو موبائل سے ہی سیلفی کھینچ لیتے ہیں فوٹو بنا لیتے ہیں بہت بہتر لگتا ہے سیلفی لینے میں اور جو بھی کام ہوتا ہے کوئی ایسا بھی کام کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اپنے پاس موبائل رہتا ہے سب مل کے سب پورے فیملی ممبر مل کے فوٹو جو ہے کھینچ لیتے ہیں اچھا سے اچھا فوٹو آتا ہے اور موبائل سے ہی سارا کام ہو جاتا ہے